نمستے ڈاکٹر صاحب جی رات سے مجھے جو ہے نا کافی سردی ہو گئی ہے گلا بھی خراب ہے اور بخار بھی آ رہا ہے دھیرے دھیرے اس لیے آپ سے ملنے آئے ارے کھایا تھا لیکن وہ اثر نہیں کیا نا اتنا اور سردی ہو گئی پلس اس ٹائم جی سردی بہت زیادہ ہے ایکسٹریم مطلب آواز بھی جو ہے نا خراب ہو گیا میرا کھا تو رہے ہیں ابھی ا بھی فی الحال کل جا کے ختم ہوا وہ دوا اور رات سے سردی بہت تیز ہے ارے بھول کیا ڈاکٹر صاحب تو آپ لکھ کے دیجیے اور سر کھانے پینے کا کیا دھیان رکھنا ہوگا مطلب کیا کھانا ہوگا کیا نہیں چاول وغیرہ کھا سکتے سر سردی میں جی اور سر یہ گلا خراب کے لیے کیا کرنا ہوگا ہاں ہاں او کیا تھا بس ایک بار صبح میں ویسے اس کو دن میں کتنی بار کرنا ہے جس سے گلا ٹھیک ہو جائے گا جی اچھا تو اور کھانسی وغیرہ کا بھی سیرپ دے رہے ہیں ہوں ہائی ڈوز نہیں نہ ہے مطلب نیند وغیرہ تو نہیں نہ آئے گا کھانے کے بعد جیسے کہ اس پہ لیبلنگ کے حساب سے نا ٹھیک ہے جی نہیں نہائے تو نہیں ہے کل نہائے تھے جی اور کیا بولتے ہیں اینٹی بایوٹک بھی دیے ہیں آپ سردی کے لیے تو جو ٹیبلیٹس ہے سر ان کو کھانا کیسے ہے مطلب تو صبح والے کو ناشتہ کرنے کے بعد کھانا ہے کیا تو اور شام والے کو بھی یہ ہے کھانا کھانے کے بعد نا ٹھیک ہے اور کتنے دن تک کھانا ہے کتنے دن کا خوراک ہے دو دن کا ہے اس کے آپ تیسرے دن سے تو پھر نارملی جیسا ڈیلی روٹین ہے ویسا فالو کر سکتے ہیں نا ہوں ٹھیک